गोदो गोदायनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबनाया मानसिनि खुगा खुगा सोलिबोदों आरो बे गोदोनि मेथाइ रोजाबनायनि जेनोखि आदब बेफोरो मिथिंगानिफ्रायनो सोमजिबोदों बेखौ आङो सान्नानै लायो मानोना मानसिफोरनि गोसो मोदोम बेफोरो मिथिंगाजों गोदो गोदायनिफ्रायनो लोब्बा थाबोदों आरो लोब्बा थाबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो बे लोब्बाया थाबोगोन थाबावगोन बेनिखायनो मेथाइ रोजाबनायनि आदबफोरखौ मानसि माहारिया दाउसिन दाउला जिब जुनार बेफोरनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलोंबोदों होन्नानै आङो सानो थारैनो जोंनि बर'फोरनि मोसानायखौ जोङो मिथिंगाजों लोब्बा दं बेखौ आङो सान्नानै लानाय दङ मानोना जोंनि बर'फोरनि जेनोखि मोसानाय बेफोर मोसानाया मिथिंगानि दाउसिन दाउला बिफां लाइफां बिलाइ बेफोरजों सोलिबोनानै दिनैसिम जोंनि बर'फोरनि जेनोखि मोसानाय बेफोर मेसान मोसानायफ्रा सोमजिबोदों आं बेखौ मिथिनो हायो आरो सानो आरो रोजाबनाय मेथाइ रोजाबनाय बेफोरबो जोंनि गोसो सिङावनि जेनोखि दुखु दाहा रंजानाय बाजानाय बेफोरनि जेनोखि गोसो सिंनि सान्थौ सान्नाय हनाय बेफोरो बे मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजोंनो बेरखांबोदों बेखायनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मेथाइ रोजाबनायनि आदबफोरखौ जोङो बेनिफ्रायनो सोलोंबोदों होन्नानै सोमजिबोदों होन्नानै आङो सानो